हमारे भदोही में तो बहुत अच्छा नहीं है हमारे भदोही में जैसे कि कोई नौकरी नहीं है सरकारी नौकरी नहीं है यहाँ पर तो गलीचा से ही काम करते हैं और यहाँ साफ सफाई ज़्यादा नहीं चलती हैं तो यहाँ हर चीज की समस्याऍं हैं जैसे कि यहाँ पर वृद्ध आश्रम वृद्ध आश्रम तो है नहीं लोग यहाँ हर चीज से ही परेशान रहते हैं और जो कमाई है बस यही गलीचा से ही कमाई है बाकी सरकारी नौकरी तो यहाँ जल्दी कोई आता ही नहीं है